हांव युनिवर्सिटीन शिकपी एक चली सदांच हांव बसीन ट्रेवल करता प्रवास करता बस स्टँडार पावना फुडें म्हाका पोवचें पडटा कितली गर्दी आसा खंयची बस सुट्टा कितल्या टाय कितल्या वरांचेर बस सुट्टा तें म्हाका पळोवचें पडटा आनी तशें म्हाका घरांतल्यान हांव तयारी करता भायर सरपाची जर म्हाका साडे णवांक लॅक्चर आसता जाल्यार हांव साडे आठांक तरी भायर सरतां साडे आठांक थंय गेलें काय बस स्टँडार पयल्यार घे म्हणून गर्दी थंय रावतां रावतां लोक इतले बसीन सीट धरपाक थळमळटात की ते केन्ना टायरा पोंदा येत हाचो भंय सगळ्यांक आसता आनी म्हाका बीन आसता तेन्ना टी सी काका येवन आमकां सगळ्यांक तापयता फाटी सरा फाटी सरा मागीर धडपडत वयर सरना फुडें बेगीन बेगीन चड धडपडत चडटा आनी फास्ट फास्ट चडटा बेगीन बेगीन चडटा सगळीं केन्ना वचना चडना फुडें खंयचें सीट ज्या सायडीन वोत चड पडचेंना तें सिटार हांव बसतां पयलें म्हटल्यार वयतां आनी एसीचो पयलीं तो शटर ओपन करतां शटर ओपन करना फुडें बसतां सुशेगाद आनी सगळ्या पयलीं आनी पयतां तें बस निवळ आसा काय ना सिटां बसीचीं आमच्या गोंयान बसीचीं सिटां बरीं निवळ आसा म्हणजे मोव आसा आनी इतलीं फुटलेलीं बीन ना बरीं आसा वयर कंपार्टमेंट आसा बरे चड त्या भरपाक थंयसर सामान दवरपाक पूण आसा एक सीट बेल्टूय आसता आमच्या सिटांक एसी बसीन आं फकत लोकल बेश्टे बसींनी सीट बेल्ट ना एसी बसीन न्यू आस आशिल्ल्या कारणान थंयसर सीट बेल्ट आसा आनी ती बस मातशी मातशीं निवळ आसता चडूय ना मातशी निवळ आसता थंयसर एक फायर एक्सटिंग्विशर आसता मेन म्हणल्यार ड्रायव्हराचें फूल ड्रायवींग सिस्टम इतलो बरो आसा की ऑटोमॅटीक डोर म्हणजे तो ड्रायवर काका एक बटन दामता तितून दार ओपन जाता तें बटन बंद केले काय तें दार बंद जाता दोन चार कॅमेरा आसा एक बसीच्या भायर आसा फुडल्यान एक बसीचे भितर आसा लोकांक पळोवपाक आनी एक फाटल्यान आसा बसी भितरल्यान आनी एक फाटल्यान आसा जो ड्रायवर काकाक धाखयता की फाटल्यान गाडी बीन कोण आसा बायकवाले बीन तें पळोवपाक तो थंय कॅमेरा आसा तशेंच ड्रायवर काकाच्या हेजे कडेन स्टेरींगे कडेन खूब बटनां आसा तीं कितलीं बटना तीं म्हाका कांय खबर ना पूण एक कडेन बारीकशें मॉनीटर आसा तितून तितून तेका दिश्टी पडटा की म्हणजे बसींत कोण मस्तीपणा बीन करता ना जाल्यार सगळे पॅसेंजराचीं तोंडां तितून रिकोर्ड जाता प्लस एवी टिकेटी एवी बसींनी टिकेटी मातशें म्हारग आसा चड ना तीन रुपया चड काडटात ते आनी मातशे आनी आसा तितून जाता खूब लोक जाता तितून आनी चडशे लोक आतां फकत त्या बसींनी वचपाकूत पळयतात ती गाडी इलेक्ट्रीक आसा फूल पुरायपणान ती इलेक्ट्रीक गाडी तितून पेट्रोल वा डिजल घालपाची गरज ना आनी ह्या कारणान तेका आमी सगळीं प्रतिसाद करता कारण एन आमचो एनवायरमेंट तितून डेमेज जायना आमचीं झाडां आमचे एअर पोल्यूशन तितून जायना प्लस एक वायट म्हणटा तें भायर जो आवाज आसा पय न्हू गाडयांचो वा गाडी खंयची हॉर्न मारता आपूण ओवरटेक करपाक म्हणून तो आवाज ड्रायवर काकाक येना आनी असोच एक बारीकसो अपघात हांवेन पळयलो सारको म्हणजे दोळ्या मुखार की एकलो काका बायकवालो तो रिवर्स घेतालो आनी हो इवीवालो बीन फाटी फाटी घेतालो गाडी किऱ्याक फुडल्यांतल्यान एक व्हडली बस येतली नॉन एसी आनी तेन्ना तो फाटी रोविल्लो काकाक तेणें तो हाडून मारता आनी सगळे लोक तेका आडोवपाक प्रयत्न करता पूण तेका भितर कितें जालो आहा तें म्हणजे भायलो आवज भितर वसना अशें मातशें आसा आनी त्या कारणान तेका कळूना तें आनी आतां तेका कॅमेरा दिश्टी पडलें कांय ना तें म्हाका खबर ना पूण म्हाका दिसता तेचो कॅमेरा पयलीं ऑफ आशिल्लो अशें म्हाका दिसता आनी अशे तरेन पूण सुक्रूपणान त्या काकाक भायस केले जाल्यार काकााक कांयच लागूना मागीर लोकांनी बीन ताका समजयलो आनी अशें कांय वायट घडलें ना सगळें बरेंच जाल्लें आनी इवी बसीचे बरें उलयतले म्हटल्यार खूब बरें आसा मातशें त्यो आनी बशी चड काडपाक जाय पूण लोकल बसी जी नॉन एसी आसता तितून ती च तितून चडले म्हणटा चडटा म्हणल्यार दोंगर कोहो ती बस आसता येदी व्हडली आनी तितून ऑटोमॅटीक डोर कांय ना आमी हातीन अशें उगडपाचें ते दाराक धा लोकांनी शंबर लोकांनी हात लायला हजार लोकांनी हात लायलां आसतलें तितू तें सगळे जर्म्स मागीर तो खाम करून बसपाचो आवाज घडाम करून दाराचो ती बस स्टार्ट जाली काय घु घूं घूं घूं घूं घूं व्हडलो अवाज येता सारको व्हडलो फुडें कोण जो बसलो तो भयरोच जावपाचो इतलो आवाज येता बसीन शिकों बीन कांय मेळना त्या आनी किदें गाणें आयकतालो म्हटल्यार बसीचो आवाज चड येता गाण्यां परस दुसरें म्हटल्यार ड्रायवर काकाक कळना कंडक्टर कितें सांगता तो थांबोपाचें कांय ना तें कित्याक तेचें दार चडशें फाटल्यान आसता आनी कोण चडलो काय ना हें ड्रायवर काकाक सांगपाक कठीण जाता कंडक्टर काकाक आनी तीं सिटां मातशीं पन्नी आसा तितून मातशें बुरशेंपणाय मातशें न्हू तितून मातशें चडशीं चड चड बुरशेपणां आहा त्या बसीन तितून फायर एक्सटींग्विशर ना तितून फायर एक्सटिंग्विशन ना मागीर तिजे विंडो बीन तिज्यो खिडक्यो बीन सारक्यो मात्श्यो ओपन जायना बऱ्यो थोडे तुटलेले आसता खिडक्यो मेन व्हडली गजाल म्हणल्यार ती पावसा आनी गळटा बस हो तिजो चड व्हड व्हडलो प्र प्रोब्लम आसा ती फकत सारकी करपाक जाय आनी हांव बसींनी चडशें वयतां कॉलेजीक पणजे वयतां तशेंच आमचे कडेन गाडी ना फोर व्हिलर जाल्यार आमी चडशीं बसीनीत भोंवता हांव बसीन पणजे गेलां मडगांव गेलां काणकोण गेलां तशेंच पेडण्या गेलां मागीर म्हापसा गेलां मागीर आमच्या घराकडल्यान बाजारान वचपाक वास्कोचे बसीनी गेलां आसा गेल्ले आसा हांव तशेंच कुकळे गेलां हांव फातरपे गेलां आनी केप्यां गेलां आनी खूब कडेन गेलां हांव